जेन्ना आमी धाकट्या भुरग्यांक शिकयता फस्ट टू फोर्थ म्हन्जे प्रायमरी लेवलाचेर शिकयता तेन्ना गायन हो सामको इम्पॉटण्ट विशय आसा तांकां हांव जेन्ना गायन शिकयता तांकां ती कविता आसूं नाजाल्यार एकादें पद आसूं हांव तांकां तें हातवारें करून शिकयतां एक्शन्स करून तशें शिकयलें जाल्यार भुरग्यांक तें आवडटा ते रोकडीं पाट करतात गाणें कविता आनी फेश्यल एक्सप्रेशन सुद्दां दिली जाल्यार तांकां तें बरें कळटा